सिंधी भाषा हिकु अहिड़ी भाषा आहे जंहिंमें प्रेम ऐं सतकारु आहे चाहे नंढो हुजे या वॾो असां सभिनीनि सां प्रेम सां पेश ईंदा आहियूं चाहे दुकानदारु हुजे घर हुजे असां वॾनि जी ॾाढी इज़त थींदी आहे असांजे सिंध में चेटी चंड्र चालीहो वॾे ही धूमधाम सां मल्हायो वेंदो आहे जंहिंमें असां ॿिए गुजराती पंजाबी मारवाड़ी सभिनीनि खे सॾु कराईंदा आहियूं ऐं असां उन्हनि जे तै में वेंदा आहियूं ऐं भंडारा कराईंदा आहियूं सिंधियुनि जी असांजी हिकु अलॻि ई पछाण आहे असांजे सिंधी जा त्योहार व्यंजन बि फेमस आहिनि जीअं कढ़ी चांवर खिचड़ी